असांजे अजमेर जे वेझो पुष्कर आहे ऐं पुष्कर में ब्रह्मा मंदरु आहे ब्रह्मा मंदर जे पासे में घणेई दुकानूं लॻियलु हूंदियूं आहिनि कला ऐं शिल्प जूं उते तमामु घणियूं बढ़िया बढ़िया मुर्तियूं ठहियलु हूंदियूं आहिनि इहे सभु माण्हू पंहिंजे हथ सां इहे मुर्तियूं ठाहींदा आहिनि मिटी खणी ईंदा आहिनि उन्हनि खे मिटीअ खे इस्तेमाल करे मुर्तियूं ठाहींदा आहियूं ऐं सुठियूं सुठियूं मुर्तियूं हूंदियूं आहिनि घणेई त भॻिवाननि जूं हूंदियूं आहिनि ऐं घणेई त ॿियनि तरहनि जूं हूंदियूं आहिनि मुर्तियूं एतिरियूं शानदारु हूंदियूं आहिनि जो उहे सभिनी खे पसंदि ईंदियूं आहिनि पर मज़े वारी ॻाल्हि इहा आहे त इन में हिननि जी को बि टैक्स कोन लॻंदो आहे छोजो इहे सभु माण्हू पाण ख़ुदि पंहिंजी मिटी वठी करे ऐं उहे घर में वञी करे पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजी पंहिंजी मुर्तियूं ठाहींदा आहिनि जंहिंखे जंहिंमे चाह हूंदो आहे जो माण्हू टे त माण्हू घणेई भॻिवान जूं ठाहींदा आहिनि ऐं केरु वरी अलॻ अलॻ तरह जूं ठाहींदा आहिनि केरु नर्तकियूं हूंदियूं आहिनि त कंहिं वरी ॿियनि तरहनि जूं मुर्तियूं हूंदियूं आहिनि कुल मिलाए करे मूर्तियूं इहे सभु हथ जूं ई ठहियलु हूंदियूं आहिनि इन करे सरकारु उन्हनि ते को बि टैक्स कान रखियो आहे ऐं असां बि उन्हनि खे सहुले नमूने वञी करे पुष्कर में वठी सघंदा आहियूं जॾहिं बि असां दर्शन करणु वेंदा आहियूं त असां उता इहे मुर्तियूं वठी ईंदा आहियूं